हाँ हेलो हाँ आपसे हमको कुछ सामान पर्चेज़ करना है अपनी दुकान के लिए समझे उसमें आप हमको क्या बेनिफिट दीजिएगा कै पर्सेंट हमको बच्चों का किताब लेना है कुछ धार्मिक किताब लेना है तो सबमें अलग अलग कमीशन हमको मिलता है आपके यहाँ किस चीज़ में क्या कमीशन है वो हमको बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं देखिए ना ना आने के बाद यहाँ आने के बाद हम थोड़ी वापस आएँगे हम पहले दर आपसे तय कर लेंगे ना हमको अच्छा समझ में आएगा बेनिफिट में आएगा तब तो आपसे लेंगे हम नहीं तो दूसरे जगह से हम ले सकते है ना किताब में क्या बोले बीस पर्सेंट कॉपी में नहीं नहीं चौबीस पर्स हम हमको हमको मधेपुरा से चौबीस पर्सेंट में किताब आता है कॉपी आता है समझे उसके बाद किताब में हमको चालीस पर्सेंट देता है और धार्मिक जो ग्रंथ होता है किताब उताब रामायण जैसे रामायण हो गया गीता का हो गया ई सबमें हमको फिफ्टी पर्सेंट ये मिलता है समझे तो यदि आपको समझ में आता है तो हम आएँगे अर नहीं तो हम दूसरे जगह परचेज़ करेंगे अच्छा कॉपी में अच्छा ना हम ब्रांडेड ही बेचें हम ब्रांडेड बेचे हैं लोकल हम नहीं बेचते हैं समझे इसलिए हमको ब्रांडेड चाहिए हाँ हाँ हाँ हम क्वान्टेटी में लेते हैं कम से कम जो कॉपी है ना कम से कम दस हज़ार रुपये का एक बार में उठाते हैं समझे तो उसके बाद इस्कूल प्राइमरी इस्कूल का जो किताब होता है वो भी कम से कम दस हज़ार का लेते हैं और धार्मिक किताब जो होता है वो कम से कम हम पचास हज़ार का लेते हैं हमारे यहाँ सेल है अच्छा सेल है इसीलिए हम पचास हज़ार का लेते हैं हाँ हाँ हाँ लेकिन सब सब सब सब सामान उपलब्ध रहना चाहिए नहीं जो आपके यहाँ गए तो आप कहिएगा अभी हमको ये सिसी हम आपको बोल दें ठीक है हम ऑर्डर आपको हम आपको ऑर्डर लिखाएँगे समझे आप रेडी करके रखिएगा हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और हम आपसे सामान ले लेंगे समझे हम हम कब आएँगे आप हमको समय बताइए कब तक आप ये हमारा सामान रेडी कीजिएगा हम बहुत जल्दी से ठीक है बायोडाटा भेज देंगे आपको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हम हम समय निकालकर के आपको टाइम बताएँगे तो कब हम आ रहे हैं हाँ आपका दुकान कहाँ पे है ये हमको बताइए तो हम तो आपका किसी के द्वारा आपका नंबर लिए थे अपना दुकान सहरसा में कहाँ पे है आप अपना जगह बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक ताे हम